जी जी मैं आई आई टी एम डी जबलपुर से बात कर रहीं हूँ सेंट्रल मेस सेवा की बावर्ची हूँ मैं हम हम दरअसल आपके यहाँ से चावल मंगवाया करते थे और जितना जो चावल है वो सब उस पूरा का पूरा आप ही के यहाँ से आता है अभी पिछली बार हमने बीस क्विंटल चावल मंगाए थे ठीक है जी मेरा नाम सुषमा है जी और जी जी तो जो हमने चावल इस बार मंगाए पहले तो जितने बार चावल आए हैं बहुत अच्छे आते थे टेस्ट भी बहुत अच्छा था बच्चे भी काफ़ी अच्छा ख़ुश हो जाते थे खा कर लेकिन इस बार के जो चावल हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कंकडर हैं खाने जब चावल उसको नोर्मल बनाओ तो उसमें बहुत कंकडर फँसते हैं बच्चों के ऊपर से क्या है कि आज कल हम इडली बनाते हैं उन चावलों की तो वो भी इतना ज़्यादा फूलती नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी सी हो जाती है तो चावल की क्वॉलिटी जो है ना वह बहुत ख़राब हो रही है और पता नहीं क्या समस्या है कि हमारे बच्चें भी बीमार हो रहें हैं वह चावल खा कर इस बार आपने कैसे चावल भेजा हुआ है लेकिन देखिए क्या जी जी जी यही तो बात है ना मैडम जी तो देखिए वही मैं कह रही थी अब इतना सारा चावल हम यहाँ पर तो अब आगे इसको कंटीन्यू नहीं कर सकते तो आप बताइए हम क्या करें इस चावल का अब

अच्छा अच्छा तो फिर आप तो दूसरे चावल दूसरे चावल के हम चार्जेस तो नहीं देंगे दोबारा से क्योंकि इतने सारे चावल ऑलरेडी हमारे पास में हैं

ट्रांसपोर्ट तो तो मैडम आप कटनी से भेजती हैं सामान समथिंग समथिंग अस्सी सौ किलोमीटर है जबलपुर से तो उसका फिर से हम ट्रांसपोर्ट का चार्ज देंगे तब तो हो गया तो अरे आपकी पॉकेट से लग कहाँ रहा है यहाँ तो ग़लती आपकी थी इसलिए आप अपना चावल वापस से जाएँगे और जो ट्रांसपोर्ट वाला आएगा वही चावल वापस ले कर जाएगा हमारे दे कर जाएगा तो जी तो वह तो आपको करने ही पड़ेंगे लास्ट टाइम भी आप ही को करने पड़े थे देखिए मैडम चलिए ठीक है बाक़ी अब आप इतना कैस छोड़ रहीं हैं तो इतना तो कर ही लेंगे पर अगली बार से ध्यान रखिए यह दोबारा अदला बदली की नौबत ना आए नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है मुझे ठीक है ठीक है ठीक है मैं आप भेज दीजिए आपने आदमी को मैं यहाँ से भरवा दूँगी जी नमस्कार